हलो नमस्कार सर हाँ हम हमको खाना है मतलब पालक पनीर और पनीर और सब्जियाँ और कुछ पालटी करना है हमको

हाँ हमको सब कुछ चाहिए और यहीं पालटी है दस लोग आएँगे हाँ सीट बुक करना है औउर और अच्छे से खाना सब कुछ बम्फल से हाँ सब्जी सब्जी हाँ और सा

हाँ सब्जी छोला भटूरा और पालक पनीर और पनीर और आलू गोभी की सब्जी प्याज़ वगैरह का इधर उधर सबकुछ और सब कुछ वो मेरे को चाहिए

हाँ हाँ और और सब कुछ अच्छे से बनवा देंगे काम हाँ

हाँ और कोई कमी नहीं रहना चाहिए उसमें सब कुछ होगा और फिर हाँ हाँ और उसमें ठंडा वगैरह कर देने का हाँ बीस का हाँ जूस वूस ऊस सब कुछ है और फल वगैरह कोई कमी नहीं रहना चाहिए जी हाँ कि हमारे आदमी लोग या कोई कुछ बोले ना कि कैसे करनी है हाँ वहाँ पर वाली पालटी अच्छी बड़ी पालटी जा रही है ना हाँ तो सब कुछ सही से करवाने का चलिए धन्यवाद आपको